जों खारनायाव एखनबा नुस्लाबाबो जानो हागौ माने जों खस्थ' मोनो आथिं आखाइ बायो जेब्ला जों आथिं आखाइ बायो अब्ला जोङो डक्टरनि हेफाजाब लानानै जोङो मुलि थुलि जानांगोन बा बिजि थुनांगोन बा अजानि जों माबाजों आथिं आखाइ जों खानानै लानांगोन अब्लासो जोंनि आथिं आखाइया मोजां फैफिनगोन खारनायाव जों खारनायाव जों मानो होनोबा जों नुस्लाबा जानो हागौ जों जेब्ला खारो अब्ला जोङो आन स्टेण्ड जायो जों बहुद ध्यान होसोनानै खारो आरो जों नुस्लाबा जुदि जों माबाफोर खैफोदाव गोग्लैयोबा डाक्टर अजानि जों हेफाजाब लानांगौ बिनिफ्रायनो जोंनि माबाया मोजां जाफिनगोन अब्ला